صحت مند پکوان میرے لیے ہیں جو میں اپنے خاندان کے لیے بناتی ہوں وہ ہیں روٹی ہری سبزیاں

سلاد